लम्बा यात्रा बाइकसँ हमरो करै कऽ बहुत सोख रहै रऽ पहिला बार जब हम सोचलियै रऽ ई चीज कि बाइकसँ जेबै तनी दूर जेबै घूमै लऽ

तऽ तनी मनी कपड़ा ओपड़ा लेलियै आ किछु आर किछु नहि लेलियै पैसा वैसा तनी मनी लए लेलियै आ निकलि गेलियै बाइकसँ आब निकलि तऽ गेलियै आब तनी दूर गेलियै एक दू घंटा एक दू घंटा गेलियै दू तीन चारि घंटा गेलियै तऽ पहिला बार जाए कऽ खुशियो रहै तऽ थकावट नहि होलै लेकिन जब गेलियै तऽ फेर तनी देरमे भूख लागे लगलै तीन चारि घंटा जब बीतलै तऽ गेलियै ढाबा पर रोडके बगलमे रहै ढाबा रहै छै ओहिजा गेलियै खाय लऽ तऽ ओतऽ अच्छा तऽ किछु खाना भी नै रहै वहाँ पर खाना नहिए रहै किछु खाए बला तनी मनी खइलियै ओकर बाद निकललियै जब निकललियै आ लगभग जब बीत गेलै आधासँ जादे दिन तब लगे लगलै कि आब शरीर दर्द कए रहलै हन आब शरीर दर्द कमर तनी मनी दर्द करे लगलै तनी मनी कंधो दर्द करे लगलै आ जाए छियै बाइकसँ तऽ सामनेमे हबा लगते ने रहैत छै तऽ ओकरो लगै एगदम मन केहने ने लगै रहैत भारी एगदम मन होय गेलै रऽ कचकच जइसन

तऽ बाइक से जब पहिला बार हम गेलियै तऽ फेर बहुत फेर दूसरा बार जब गेलियै तऽ फेर सहीसँ गेलियै खाना ओना लए लेलियै रहऽ आरामसँ दू तीन गो दोस्त मिल कऽ गेलियै तऽ दूसरा बार ओतेक दिक्कत नहि होलय काहे कि दूसरा बार फेर जब हमर तनी मनी दर्द करे लगै कमर ओमर दोसर दोस चलाए लै जइ से थकावट हमरा कम होवै रहै आ दुनू आरामसँ फेर चलि गेलियै अच्छा सुबिधा भी होलै नहि तऽ पहिला बार बहुते दिक्कत होय गेलै रहऽ पहिला बार दिक्कत